हम अपने घर के आसपास के खेतों को स्वच्छ रखने के लिए हम परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर हम उसको साफ़ करते हैं जो जो पदार्थ हमें लगता हे कि ये यूज़ नहीं होनी चाहिए य ये यूज नहीं होंगी तो मैंने उस पदार्थ को जला देते हैं और जो जो पदार्थ हमें रीयूज़ मतलब पुनर्भरण हम व्यवहार कर सकते हैं वो हम व्यवहार करते हैं और हमारे घर के आस पास अगर कुछ बड़ा बड़ा मतलब गंदगी है तो हम कुछ लोगों को बुलाते हैं उनके साथ मिलजुल कर हम उनको स्वच्छ रखते हैं घर के आसपास को स्वच्छ रखना चाहिए और हम भी रखते हें आप भी रखिए